शिक्षा के पूर्णिया मे व्यवस्था तऽ ठीके छै बिहार अथी सऽ यानि फिर भी पूर्णिया ठीके छै ओतना भी खराब नहि कहलो जाय मतलब और अच्छा होइ सकै छै सरकार सब ध्यान देतै होइ सकै छै सड़क तऽ कि कहलो जाय सड़क तऽ ठीक छै लेकिन अभी कटिहार सऽ पूर्णिया वाला हाईवे बनी रहलो छै तऽ कनीटा अच्छा सुधार हो लेकिन अन्दर मे पूर्णिया हँ ठीके छै गेलो घुमलो छै गाड़ी सऽ तऽ छै ठीके खराब नहि छै अच्छा सरकार सब जगह अच्छा करै सकै छै लेकिन वही छै कि करल जेतै तबे ने